हेलो भैया हाँ जो यह बोल रहा हूँ मैं कि वह जो आपसे वह बैग मँगवाया था न इसकुल बैग हाँ वह जो वह क्या इसकुल बैग वह चला ही नहीं भैया वह तो फट गया जी यह इतनी भी जल्दी क्या बैग फटता है कैसा बैग दिया आपने नहीं वह वह बैग मतलब चला नहीं जल्दी फट गया बैग कैसा बेकार बैग है अच्छा नहीं है बैग आपका मतलब आपने आपसे लिया था मैंने आपने आपके मुंह मांगे पैसे भी आपने ज़्यादा लिए और बैग भी किस यह दो महीने भी नहीं चला वह बैग आपका क्या भैया क्या करना है बैग का फ़िर वापिस कर वापिस करूँ मैं आपकी दुकान पर आकर क्या करूँ फ़िर बैग का आप दूसरा देना करना नहीं नहीं नहीं नहीं पैसे भी आपने आपने जितने बताए थे उतने लिए वापिस करूँगा मैं तो बैग नहीं नहीं भैया मैं वापिस करूँगा बैग यह दूसरा देना आप